हॅलो उबर आं तें हांवें ड्रायव्हर बूक केल्लो पळय कोण हांव रे साइश नाय्न नाय्न सेव्हन फाय्व नाय्न टू फाय्व फोर थ्री झिरो नंबर बुकिंग आसलेलें पळय ताचेर आं बरें बरें चॅक कर चॅक कर आं हय तेंच तें पुण्या वचपाक गाडी बूक केल्ली पळय हांगाच्यान गोंयच्यान पुण्या सात हजार सांगले तुवें हय पॅमेंट सुद्दा जालां पळय ऑलरेडी सो आतां म्हाका भायर सरपाक जाय मरे सकाळची साडे संक बूक केल्ली हांवें साडी संक वचपा खातीर टायम सुद्दा दिल्लो सिक्स थर्टी हांगाच्यान भायर सरप म्हणून ती आतां साडे सात जालीं तरी गाडी येना खंय पावली रे ती चॅक करता बरें म्हाका असाय्न केला मरे गाडी टॉयोटा इनोवा जीए झिरो थ्री ए सी सिक्स सिक्स फाय्व फोर नंबर पूण ड्रायव्हराचें नांव बी कांय धाडूंक ना मरे फक्त गाडीच धाडल्या सोदता चॅक कर चॅक कर लेट जाता मरे म्हाका पावूंक जाय सांजचो पांच म्हणल्यार म्हाका पुण्यांत टच जावपाक जाय आतां आठ वरां तरी वतलीं न्ही गाडयेन बेगीन पळय कितें जालें गाडी ना खंय गेली रे गाडी ती पंक्चर पंक्चर जाता गाडी तुमची सकाळ फुडें राती चॅक करूंक नासलें तर वारें मागीर आतां कितें करता रे रावूं आतां पंक्चर काडसर पंक्चरवाले येना मरे इतले बेगीन सकाळी ते सगळे आठांक बी येतात ना ना तशें ना म्हाका दुसरी गाडी दी बेगीन रिपलेसमॅंट बेगीन भायर सरपाक जाय आतां पळय ऑलरेडी आठ जावपाक आयलीं आतां आठ आठ जायसर हांव हांगाच रावलों जाल्यार पुण्या केन्ना पावतलों पळय पळय बेगीन सोद गाडी खंयची आसा ती खंयची मारुती एठ हंड्रेड एठ हंड्रेड नाका म्हाका बरीशी दी इनोवाचें रिप्लेसमॅण्ट तुमी एठ हंड्रेड दिता रे सात हजार हांवें एठ हंड्रेडा खातीर भरल्या हांव वचना त्या गाड्येंत म्हाका बरी खंयची तरी दी महिंद्रा दी एक्सयूवी ना जाल्यार क्रॅटा बिटा पळय सामानूय आसा म्हजें घालपाचें भितर पॅक करून बसलां हांव वडळच्यान पळय पळय खंयची आसा अवॅलेबल स्विफ्ट स्विफ्ट डिझायर नाका म्हाका व्हडली गाडी पळय सात हजार भरल्यात ताचे पळय पळय आं बरें चलता डिझायर ना म्हाका ही दिता म्हणटा तूं टाटा नेक्सॉन बरें टाटा नेक्सॉन दी ती तरी चलता कितल्या वेळान येतली ती णवांक णवांक नाका आतांच धाड एक सवा आठ म्हणल्यार चडांत चड हय बेगीन भायर सरपाक जाय आतां साडे सात जालीं सवा आठ म्हळ्यार गाडी येता सो कर कितें तरी आ बरें नंबर आसा मरे सेम नंबराचेर बुकिंग कर पेमॅण्ट केला हांवें आं तो परत करचो ना कितें जाल्यार तुमी इंटर्नल एडजस्टमॅण्ट करा आं हो पळय एड्रेस दिला ते एड्रेसार बेगीन येवं दी गाडी सवा आठ म्हळ्यार हांव वाट पळयतां ना जाल्यार फूल रिफंड मागतलो फूल रिफंड दिवपाक जाय म्हाका मागीर हां सवा आठांक येना जाल्यार ओके बरें बरें